म्हाका मुगो पयलीं शिंवणीची खुब्ब आवड आशिल्ली आनी शिकोण शिकली खरें पूण चड शिकपा मेळना चान्स पडलो ना मागीर आमी अशीं कोणागे अशीं कामां बिमा वचूंक लागलीं मागीर आवय आमकां शेताकूय व्हरपा लागली म्हणटक कपड्यांची तर आवड आसा शिंवपाची मिशीन घरान ना म्हणटरी म्हागे एक फ्रँड आसलें म्हाका म्हाजे सामकें क्लोज साम बरें क्रिश्चनाचें पूण बरें आसलें ते बाबी यो तूं यो तुका कितें जाय तें शिवंक जाय तेजे कडेन वचून शिंवतालें आनी घालतालें मागीर इल्लें इल्लें इल्लें इल्लें हांव तेजे फुडें वचपाक म्हाका चान्स ना मागीर हांव कसले तरी कामां बँटली म्हणून वखदाचे कंपनी कामां वच लेबला भरपा बी तशें तें कोण्णाकूय येतलें थंय शिंवोन जातरी थंय काम करून जातरी मागीर हांव लग्न म्हाजें लग्ना जालें एटी फोरांत हांव लग्न जालें एटी फोर एटी सॅवॅना म्हणल्यार तेचें काम तें मिली तें तें बंद पडलें बंद पडलें म्हणटरी आतां कितें करया कितें जाल्या करपाक जाय न्हू म्हाजें एक आसलें शिंवणीचेंच हें जोडपा हांव तेन्नाच्यान लागलां एटी सॅ एटी सॅवॅनांतल्यान एटी एटां हांव गेलां एटी एट हांव पयलीं चेड्डी शिंवपाक गेलें कोण गोवा चांपा चंग्साचे चड्डी शिंवतालें अशें रुपयान हें करूं हांव भुरग्यां खातीर हांव इकरा एक दीस बारा एक दीस अशें पंदरा एकदां अठरा सुद्दां शिंवतालें सगल्याक फास्ट चड हांव मारतालें कित्याक किद्या पयलीं साकू म्हाका शिंवणी संवय आसली न्हू म्हणटकी समज मातशें सुद्दां इलॅश्टीक सुद्दां चुकत तर परत सोडूंक लायताले म्हणल्यार तेजी सुद्दां ते मिस्टेक काडटाले म्हळ्यार बारीक बारीक अशें करून सुद्दां कपडे शिंवंक शिवण हांव जातालें आनी म्हयन्याक कोंता आतां पगार आसतालो कितलीं जाल त्या प्रमाणे मागीर एक आमचोच शेजाऱ्या एक न्हू भुरगो आसललो तेणें कोणा तरी दुकान चलोवपा तेज्यान तें तेजे कडे चलना म्हणू तो म्हणपा लागलो तूं बस आनी तूं शींव तूं कितेंय कर आपल्या कांय दिनाका त्या ओनराकूत कितें दिवपा तें ओनराकूत दी म्हणपाक लागलो बरें म्हणलें मागीर हांव एटी नायणा थंय गेलें शिंवपाक मागीर थंय इल्लें इल्लें शिंवपाक लागलें पयलीं पयलीं मात्शें जायना जालें मात्शें चुकतालें आनी ते ब्लावजांक कोणूय येत जाल्या कोणालें बीन पिंजलें बी शिंवतालें तशें करून दितालें मागीर मागीर इल्ली इल्ली इल्ली म्हाजे कडेन कपडे भरपूर येवपाक लागले कपडे म्हण अशें येताले भरपूर म्हणल्या भरपूर आवय हांगच्यान थंयच्यान हांग घरा येवन सुद्दां कट करून व्हरतालें रातची ते मिट्टालें कपडे ब्लावज बीन सकाळीं उठून शिंवतालें म्हळ्या इतलें काम म्हळ्या हांव बारा म्हळ्या उरतालें तें थंयच्यानूय येवन घरांतलें करूंक जाय आसललें भुरगीं ल्हान आसललीं आनीक अशें मागीर जालें मागीर चालू उरलें तें कपडे भरपूर म्हळ्या भरपूर येयी सगल्या आवडल तें म्हळ्या कसली कोणाली मिश्टेक नासली कांय नासली परफॅक्ट जातालें आनी कोणूय समज येयल्या सुद्दां तेंकां हांव दाखयतालें कोणूय म्हणटालें बाबी आपूण एक ब्लावज शिंवलो तो आपल्या भूज देंवता आनी तेंकां सांगतालें अमको गळो आसलो जाल्या अमकेच शोल्डर घे अमको असो गळो डीप आसल्यार धर म्हण सांगतालें मागीर तें करतालें आनी मागीर म्हाका मुद्दम येवन मेळटालें आं तूंय सांगलें तशें येयलें आतां आपल्याक परफॅक्ट जाता आतां ब्लावज म्हणून पयलीं आपल्याक खूब मिस्टेक येयल्यो गाळी मारूंक असो म्हणून आपल्याक अशें करून दोग तीग चौग जाणां तरी हांयें अशें तोंडार सांगूंक तेणी तेणी आपल्याले भशेन करून तेणी आपल्याली हें चालू केलें आपल्या धंदो चालू केलो कितें म्हाका कळटा म्हणून हांयें लोकांक सांगनासतना रावल ना कित्या कोणा दुसऱ्यांकूय कळो जाय न्हू तें पसरपा जाय पसरलें म्हण म्हागे कोण म्हागे नशिबा आसा तें कोण व्हरचे ना न्हू म्हागें आसा तें म्हाकाच मेळटलें मागीर मागी थोडे दीस तेंपान मागीर म्हाकाय बी त्रास जावपाक लागले मानेचे त्रास जावपाक लागले सारकें दोळ्यांक दिसना जालें तर मागीर हांव तरी पूण शिंवलें मागीर म्हाका अकस्मात मानेन सामकीत जायना जालें हांव घुंवळ येवन पडटालें थंय थंय डॉक्टर म्हणपाक लागलो मानेचो बॅल्ट घालूंक जायो हॉस्पिटलान एडमीट जालें तें वजन घालून कितले तेंप म्हळ्ळ्या वजन घालून दवरलें म्हाका मागीर चार वर्सां म्हळ्यार म्हाका सामकें रॅस्ट घेवचें पडलें चार वर्सां रॅस्ट घेतलें मागीर परत वसपा दीस घरा कडेन मशीन हाडलें लाय मशीन हेजें घेतलें मोटर हाडून घेतलें मोटराचेरूय बी तें हांगाय तो मोटर फुटलो म्हळ्ळ्या तें हांगासर जालें ना जालें माय घरात हांगच्यान सगळो काम करून बीन थंय मागीर काम करतालें वयल्यान घरा कडेनूय काम करून सुद्दां हांव सकाळ उठोन बीन हांव परत वयतलें पूण हांगां तें घरांतले सारकें जायना जालें तें हांव परत वचपाक ट्राय केल जालें जाल्यार ते बिल्डींग मोडटा म्हणपा लागले ते एक पांच वर्सां अशीं काडलीं तेणी आतां तेणी मोडून ती सारकी केल्या पूण आज पसून सुद्दां हांव त्या बाजारांत तर वसत तूं शिंवण गा म्हण म्हाका डायरेक्ट विचारता बाबी तूं शिंवना बाबी तूं हांव म्हळ्ळें आगो हांव शिंवतां म्हागेलो म्हळ्ळें नातू आसा नातवाक पळोवपाक हांव घरा आसा म्हण सांगता सदां म्हाका तीं विचारता शींव गे शींव गे म्हागे एकू शींव गे म्हागे एक पूण तीं केन्ना आतां सांगत तुगेले ब्लावज जाता ते परत आनी येवपा म्हण पडना जालें केन्ना सुद्दां म्हगे मिस्टेक काडनान गो कोणूच अशीं लग्नाचो सुद्दां डायरेक्ट शिंवोन दिलें तेंकां हांव पूण तुगें अशें जालें तशें जालें अशी मिश्टेक येय नासली पूण सायडीन जायत टेलर आसलेलीं पूण लोक न्हू एक ब्लावज घेवन धा पावटीं तेंच्या फुड्यां येयी सारकें करपाक हात असो जाला पांय हो हात असो जाला शोल्डर देंवता पूण त्या बाबतीन हांवें लोकां कडचें एक वायट उतर घेतलें ना आजून पासून आजून सुद्दां लोक सुद्दां म्हणटा तूं तूं बरी शिंवतात त्यात शिंवण न्हू शिंवण आतां गांवांतलीं म्हाका दिवपाक सोदता पूण हांव जायना म्हणटा बाबा टायम मेळना न्हू तेंकां समज टायमार जाय आनी म्हाका तर दिवपा मेळना लोकाल उतर घेवचें पडटा न्हू तेजे पयलीं हांव म्हज्यान जायना म्हणून सांगून सोडटा